असांजा जामु बॉलीवुड डांसर्स आहिनि जेके अॼु बि लोकप्रिय आहिनि असांखे जामु वणंदा आहिनि सभिनीनि खे दुनिया हुननि खे चाहींदी आहे ॾाढो प्यार कंदी आहे जीअं प्रभु देवा आहे जावेद जॉफ्री आहे फ़राह ख़ान आहे गणेश आचार्य हुननि जामु सुठा सुठा डांसिस नृत्य कया आहिनि हुन मूं जीअं पहला नशा पहला ख़ुमा ऐं हो वणंदो आहे सभिनीनि खे बोल बेबी बोल रॉक एंड रॉल वरंदो आहे चिकनी चमेली वरंदो आहे हे जामु सदा बहार आहिनि और हमेशह लोकप्रिय रहंदा असां लाइ